औ हेल' ए आंनि दखाननिया दख'नाया बिदिनो नोंनो मा मा दख'ना नांगौ पाथनि दख'ना आगर गुबै आमफ्रा मिशिननि नोंनो माखौ नांगौ माइदि गोनाङा माइदि गोनां ओरैनो बिदन ना आगर गोनांखौ नांगौ नोंनोबा

सिख्लाफ्रा माइदि गोनांखौ बायाहाय मिशिननिखौनो बायदो नोंङो उम माब्ला लांफैगोन दामा बिदिनो माइदि गोनाङाथ' नों बिदना नयस' हाजार बेबायदि आरो आमफ्राय आगर गोनांआथ' फनद्रस' सल्ल'स' माइदि गोनांआ बिदि थांबाय ना दा आमफ्राय मिशिननिफ्रा बिदिनो बार'स'नि दं दुइ हाजारनि दं नों माखौ लायो दानाय औ दाम जोबबाय दाना उम नों नोंसोर नायफैदो मा बायदिखौ फसायो औ औ आगर गोनाङा थांङोना फनद्रस' सल्ल'स' बिदि थांखाबाय दा आगर गोनां आबो लांफैदो मेरला लांफैयो आंनाव मानसिफ्रा मोजां मोजां दंङ दख'ना फोरा औ औ औ दाम बारा जाजोब बायना उम फसायोब्ला लांफैदो नोंसोरो आंनावनो नायनानै माबायदिखौ नांगौ बासिनानै फिसाजोखौ लानानै नायफैबानो जाबाय औ सिख्लाफ्राथ' नों माइदि गोनां फोरखौ गाननो बाखायो ना ओरैनो मिशिनजों दानाय एसे मोजां मोजां दङ बेफोरखौ लांफैबानो जाबाय औ औ औ औ आरो दानाया खस्थ जायो बेखायनो दामाबो बारा ना ओंखायनो दे नोंसोर माब्ला फैनानै लांफैयो लांफैदो होनब्ला दोनसै नामा जायो उम औ औ औ औ खस्थ आथ' खस्थखा जि दानाया बेखायनो दाम बारा जायो औ दे होमबा नायफैदो दे